जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो मैं शायद थर्ड या फोर्थ में रही होंगी थर्ड या फोर्थ में हमारा हमारे एक सब्जेक्ट हुआ करता था पेंटिंग का सभी लोग पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे मैं भी बनाती थी सबसे बैस्ट सबसे अच्छी पेंटिंग मेरी बनती थी हर वक़्त हमेशा ही फस्ट मेरी पेंटिंग आती थी दो टीचर्स ने मुझे बोला कि आप पेंटिंग बहुत अच्छे बनाते हो इसलिए आप पेंटिंग वाली आप ड्राइंग वाली फील्ड में चले जाओ इसलिए मुझे मैंने सब कि बात को सोचा और मैं भी पेंटिंग में इन्टरेस्ट लेने लगी मैं डेली कुछ न कुछ नई नई ड्रॉ पेंटिंग्स बनाती थी जैसे कार्टून्स भी बनाती थी जैसे शिन चैन डोरेमौन वगैरह वगैरह मैं बहुत सी चीज़ ड्रौ करती थी मिक्की माउस बाइक स्कूटर बाइक कार ऐसी ऐसी ड्राइंगें करती थी तो बहुत अच्छी अच्छी बनती थी तो टीचर ने कहा मुझे कि आप इसमें अपना करियर बना लो तभी मैंने सोचा और मैंने पेंटिंग में अपना करियर बनाना चालू कर दिया और मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगने लगी